ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण बैंकिन्ग सेवाओं पहों तक पहुँचने में चुनौतियों का कारण बने हैं जैसे कि कोरोना काल में बैंक बन्द होने की स्थिति उस टाइम बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी बैंकिन्ग सेवाओं तक पहुँचने में और कई बार ऐसा होता है कि बैंक के सर्वर डाउन रहते हैं या नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण भी बहुत सारी ऐसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं कभी कभी और भी समस्या होती हैं जैसे ए टी एम मशीन में प्रॉब्लम तो इससे हम लेनदेन नहीं कर पाते हैं और बहुत बार ऐसे होते जो टेक्निकल इश्यू के कारण जैसे फ़ोन पे पेटीएम यह सब बन्द हो जाते हैं टेक्निकल इश्यू के कारण फ़ोन पे पेटीएम चल नहीं पाते इस वज़ह से हमें बैंकिन्ग सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है